हमरसभके गाँवमे जे छै इलाकामे दू तीन टा इसकुल कॉलेज छै जे प्रसिद्ध कॉलेज छै आओर कॉलेज मे बहुत मतलब टीचर सभ गुरूजीसभ आबै छै तऽ बहुत तरहके मतलब पढाइ लिखाइ होइ छै बहुत उच्च तरहके पढाइ लिखाइ होइ छै जाहिमे हमरसभके एकटा हाइ इसकुल आबै छै तऽ ओहो हाइ इसकुलमे हमरसभके बहुत मतलब मस्त गुरूजी छथिन जे उच्च मतलब ज्ञानी छै छथिन जे हमरासभके ज्ञान मतलब बाटै छथिन आ पर पढ़ै लऽ जाइ छियै तऽ ओतय पढ़बै छथिन जे पूछे छियै ओ तुरत बता दै छथिन आओर एकटा मतलब इसकुल आओर छै गुण मस्त टीचरो गुरुजीसभ जे छै बहुत उच्च क्वालिटी के छै बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान छथिन आ जे मतलब क्वेश्चन पूछे छियै ओ तुरत जवाब हमरासभके दऽ दै छै आंसर तुरत सॉल्व कऽ कऽ दऽ दै छै आ हमरासभके बहुत पसिन्दा मतलब बहुत नीक लागैया हमरासभके इसकुल कॉलेज सभमे आ शहरके इसकुल पसिन्दा हमसभ नहि करै छियै एहि दुआरे जे ओम्हरका पढ़ाइ लिखाइ बहुत हमरासभके पसंद नहि यऽ हमरासभके गाँवे घरके इसकुल मे हमसभ पसंद करै छी आओर हमरासभके बहुत टीचर सभ गुरुजीसभ बहुत नीक लगैया इसकुल गाँवके बाहरके गाँवके हमसभ नहि ओतय पसंद करय छी